साढ़े लाके बिच दिक्खेआ जाए ते पिद्दियां बी होंदियां ठीक ऐ गटारियां चामचड़िक ईल्लां वी होंदियां और बाज बी होंदे और तित्तर वी होंदे कदे कवार होंदे कि मोर बी आई जंदे कदे कदे ते इं'या दिक्खा जाए बड़ा घट्ट गै होंदा कि मोर आंदे न ते बाकी गल्ल करांऽ थोआढ़े कन्नै में सबतू जादै जेह्ड़ा पसंद करना होन्ना ओह् में ईल्लां गी उड़दे दिक्खदे पसंद करना होन्ना क्युंकि ईल्ल जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् सारें कोला उप्पर उड़दी ऐ सारें कोला उप्पर उड़दी ऐ ते और गल्ल करांऽ थोआनू कि ओह् शकार वी जेह्ड़ा बड़ा स्हेई तरीके दा करदी इ'यां स्कीम लाइयै पूरा फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै